महाराज हुन आई गे साढे़ लीडर सुदेश जी एह् साढ़ै बड़ी मदद करदे कोठियां दित्तियां असेंगी कोठियां पाइयां पैसे दित्ते असेंगी रौह्ने आस्तै उनै स्कूल बनाए पुल बनाए बड़े अच्छे न ओह् सारें दी मदद करदे कोई लड़ाइयां होंदियां ते साढ़ियां लड़ाइयां मुकांदे ओह् बड़ी लड़ाइयां मुकांदे ओह् साढ़ियां कुसै गी बी लड़ना ना नीं दिंदै उनें मिडल स्कूल बनाए पुल बनाए ढक्कियां बनाइयां बड़ा किश बनाया उनें लड़ाइयां ते करना नीं दिंदे हुन जेह् हुंदी कोठी फकोई ते सारे जने असें हैल्प कीती हुंदी रोज़ दिहाड़ियां लाइयां हुंदे नै कोई पैट्रोल दी बजह् कन्नै बड़ा किश असें हुंदी हैल्प कीती उनें बी साढ़ी बड़ी मदद कीती लड़ाइयां नीं करना दिंदे असें गी हुन ढक्कियां बनाइयां ते पैसे दित्ते ते कोठियां बनाई दित्तियां साढ़ी बड़ी हैल्प कीती होर ढक्कियां बनाइयां स्कूल बनाए ते पुल बनाई दित्ते बड़े अच्छे बंदे न ओह् सारें दी मदद करदे ओह् कोठियां फकोई दी ही उंदियां ते उंदी मदद कीती बहुत मदद करदे न ड़े अच्छे बंदे न ओह् सुदेश जी बहुतअच्छे बंदे न असैं गी ग्रांउड बनाई दित्ता एड्डा ग्राउंड बनाई दित्त

कुसै बी किश होंदा ते मैण्ट किते दे आई जंदे न बंदा किश बिमार गै होए ते ओह् मैण्टै गी आई जंदे साढ़े सरपंच न साढ़े इत्थै रोड निहा ते उ'ने रोड बनाया पुल बनाए ताहीं बड़ा किश बनाया ढक्कियां शक्कियां बड़ा किश असें गी स्पोर्टस बगैरा ग्रांउड बी बनाई दिता असें गी ग्राउंड ते बड़ा बड्डा बनाई दित्ता कोठियां बी बनेई दित हुन उंदियां कोठियां फकोई दियां ते असें बी हुंदी मदद कीती साढ़े ग्रां दी हालत बड़ी खराब ही उ'नें बड़ी स्हेई कीती ते उ'नें बड़ा स्हेई कम्म कीता ते इन्नियां स्हेई ढक्कियां बनाइयां पुल बनाए बड़ा किश बनाया उ'नें रोड़ निहा इत्थै रोड़ बनाई दिता ग्राउंड बनाया उ'नें